ہندوستان میں اردو بولنے والی برادری برادریاں ملک کے ثقافتی گنگا جمنی تہذیب کا ایک خوبصورت حصہ ہے یہ برادریاں نہ صرف اپنی اردو اپنی زبان اور ادب کو فروغ دیتی ہیں بلکہ مختلف تہواروں اور ثقافتی تقریبات میں بھی جوش و خروش سے حصہ لیتی ہیں جس سے قومی یکجہتی بھائی چارے اور رواداری کو فروغ ملتا ہے اردو بولنے والے لوگ مذہبی اور ثقافتی تہواروں میں جیسے عید محرم دیوالی ہولی میں فعال کردار ادا کرتے ہیں مثلاً عید کے موقع پر میل جول دعوت شیر خورمہ اور ایک دوسرے کو مبارک بعد دینے کا جذبہ عام ہوتا ہے محرم میں مجالس اور جلوسوں کے ذریعے تاریخ و عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے دیوالی اور ہولی جیسے ہندو تہواروں میں بھی اردو بولنے والے افراد شرکت کر کرتے ہیں اور اپنے ہم وطنوں کے ہم وطنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں جس سے جس سے ہم آہنگی کو تقویت ملتی ہے ثقافتی شخصیت جیسے میر غالب اقبال جوش فیض اور امتیاز علی تاج وغیرہ کو یاد کرنا اور ان کے کلام اور خدمات پر مذاکرے اور معاشرے منعقد کرنا اردو برادی کی اہم روایات ہے